जुतो आहे मूं वटि हिकु बढ़िया नीरे कलर जो बढ़िया हिकु नंबर आहे पाईंदो आहियां हिकु नंबर लॻंदो आहे हुनमें जुते में केतिरी मिटी लॻे कीचड़ लॻे कुझु बि लॻे न उनखे धोइणो पवंदो आहे न कुझु हूंदो आहे सिर्फ कपिड़ो हणंदो आहियां बिल्कुलु साफ़ थी वेंदो आहे पोइ शादीअ हुजे किथे घुमिणो हुजे किथे दोस्त यारनि जी कुझु हुजे घुमिणो हुजे होटल हुजे किथे बि वञा घरवारी खे वठी वञा ॿारनि खे शादी ते वठी वञा उहो नीरे कलर जो जुतो मां पाए वेंदो आहियां हिकु नंबर जुतो आहे